हैलो सर आप मोटर एजेंसी से बात कर रहे हो बाइक मोटर एजेंसी जी मुझे रेंट पर बाइक चाहिए जी मेरा प्रोजेक्ट है मुझे प्रोजेक्ट के हिसाब से चाहिए बाइक एवरेज वाली

कौन कौनसी बाइक हैं आपके पास

और सर

जी सर थिरी नाइनटी थिरी नाइनटी अच्छा उसका प्राइस कितना रहेगा एक महीने का और वो अवरेज कितना दे देती है पैंतीस का कन्डिसन कैसी है बाइक की सर नई है उसके डाक्यूमेन्ट सब पूरा हैं ना हाँ जी मुझे प्रोजेक्ट के लिए ही चाहिए तो कोई दिक्कत हम्म हम्म जी मेरे पास लाइसेंस वगैरह सब है आप को पेमेंट फस्ट देना है या

आपको बाइक लेने व्यक्त आपको अएडवांस कितना देना पड़ेगा अच्छा अच्छा और मंथली कितना बताया था आपने पैसे ठीक है सर मैं आपको पे कर देता हूँ आप मेरे को बाइक दे देना रेंट पे डॉक्यूमेंट वगैरह ठीक है सर